म्हाज्या जिवनाक हांयें अशें रामायण बी अशें केन्ना वाचूनाशिल्लें पूण अशें एकदां किदें जालें की अशेंच हांव एक सत्संगाक गेलो सत्संगा वयता आसतना मागीर तें रामायण चालू आशिल्लो रामायण जालो म्हाजे मनाक अशें जालें की भलेत कित तरी हितून बरें आसा म्हणून हांयें मागीर रामायणा ल्हानसो बूक हाडलो व्हडलो व्हडलो ल्हानसो बूक हाडलो आनीक रामायण वाचपाक सुरवात केली रामायण वाचता वाचता अशें म्हाका तितुंतले एक गजाल अशें कळ्ळी की तितू भितर खुबशें बरें जिवनाचें बरें घडपाचें अशें आहा आनी बरें आयकोपाचें बरें वाचल्यार बरें बुद्धी येता अशें दिसलें म्हणून हांयें वाचपाक सगळें नेट धल्लो आणीक मागीर रामायण वाचता वाचता म्हाका पयलो सद्द्या मागीर दशरत राजाची काणी मेवली दशरत राजाक असो त्रास कित्याक जालो तर तेणें न चुकता एक अशें शिकारेक गेल्लो थंय न न चुकी बुकीन तेगेलो एक बाण तेका श्रावणबाळा लागलो आनीक तेका श्रावणबाळ मेलो आनी म्हणून तेका मागीर खुबशे त्रास जाता श्राप मेवतकीर खूब त्रास केले आनी अशें रामायण घडलो रामायण घडटरी पूण तेतूं भितर तेगेले तीग जाण बायलो आशिल्ल्यो सावि सावित्री कैयकयी आनी कौसल्या तें कव त्या भितर तेंकां तेणे एक वर मागलेलो ते वरां भितर तेणें तें रामाक वनवासाक धाडले तेन्ना तेन्ना रावन धाडलो आनी तेतूंक एक एक हे मेवलें की कशे ते भावंडाक ती भावंडाक तो कसो एकमेकाक सांबाळपाक तें भरतान आपले तेजी पादुक्या घेवन तेजे रामायण चे गजालींक हें आसा की रा भरतान पादुकां घेवन त्यो तेजे पुजा करून तेणें तें राज्य चलयलें म्हणल्यार भावाक केन्नाच अपमान केलना तें एक कळ्ळें आनी तेजे भितर शितेन आपले घोवा बराबर आनी तेगे भाव लक्ष्मण भावान तेजे बराबर वसोन एक भाव भाव भाव की कशी दवरूची हें निर्माण केलें आनी आयुश्याक अशें जगांक अशें दाखोवन दिलें की एकवटेन रावन रावन एक दिशेन वसोन बरें काम करून बरें सगळें मेळटा अशें दाखोवन दिलें खुबशें अशें दाखोवन दिलें तें मेळटा दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आपले घोवा लागोन तेणी त्याग करून ती घोवा आपले घोवा बराबर रान रानां जंगलांत अशी भोवन भोवोन तेणीं एकामेकाचे तेणी संगतीन तें रामायणांक जातलें आनी मागीर परतून खुबशें रामायण आसा पूण अशें तेन्ना अशें आमकां कितें दि दिसता रामायण वाचल्यार कितें मेळटा हें तिजें बौध घेवपाचें आहा म्हणून रामायण हांयें वाचलो म्हणून रामायण खूब आवडलोय बी रामायण वाचता वाचता आनीक तेंचे सगळे आतां लोकांची भुरग्यांची भुरग्यांक सांगो मेळटा आपले नातरां बित्रां सांगोन तें सगळें हें मेळटा आनी हांव तें खूब चड कोरून भोवतेक नातरां म्हगेल्या सांगता आनीक तितूंत हितूंतकूत तें आनंद जाता आनंद मेळटा खोशी मेळटा म्हणून रामायण हो सगळ्यांनी वाच्चो अशें म्हाका दिसता रामायण ही आमची देशाची संस्कृती आमची हिंदू धर्माची सांस्कृती आनी सनातन धर्माचे आमचे हे कशे वागतात हें दाखोवन दिता सनातन धर्म म्हणल्यार एकता कटिबध्त्ता अशी जी आमची ह्या पद्दत आहा पय ती समजता म्हणून रामायण भोवतेक भुरग्यांनी सगळ्या भुरग्यांनी आतांच्या जनरलान तर रामायण वाच्चोच अशें म्हाका दिसता चड करून भोवतेक रामायण वाच्चो रामायणाची सगळी गजाल वाच्ची आणीक रामायणाचें अर्थ रामायणाचो जो भितर तुगे तत्व मेळटात रामायणा भितर कितें ते भोवमान वा जांव असो आमकां कितें अध् अधिकार मेळटा ते सगळें वाचून भुरग्यांक कितें सांगचे अशें म्हाका दिसता भोवतेक आमचे आतांच्या भुरग्यांक अशें इंग्लीश शिकलें म्हणून कांय ना तितूं भितर थोडें आपले धर्माचें कोंकणींतल्यान बी सगळें आतां धर्म ग्रंथ येता ते ग्रंथ भुरग्यांक घेवन वाच्चे अशें म्हाका दिसता म्हणून हांव भुरग्यांकय विनवणी करता की बाबानो आमच्या नात्रांक शिकयता शिकयता आमच्या गांवची भुरग्यांक जावं आनी कोण मेळ्ळा बाबा तें ग्रंथ वाचा रे घेवुनू वाचले म्हणटकर तुमकां मेळटलें आवय बापायक कसो मान दिवपाचो तें कळटलें म्हणून हांव चडसो नेट धरतां रामायण वाचून म्हाकाय बरें जालें की म्हाकाय मात्शी बुद्धी मेवळी आनी कोणाकूय सांगपाकय ज्ञानूय मेवलें रामायण ही कथा आमची खुबशी बरी सत्संगाक आं म्हाकाय बी केन्नाय आमचे गांवचे भुरगे जावं गांवचे अशे बरे आमी जाणटेले केन्ना केन्ना बसतात तेन्ना ते आमकां तें उलोवंक मेळटा आनी आमचे कथे बद्दल खूब अभिमान जो आसता म्हणून हांयें रामायण वाचलो आनी हांव लोकांक सांगोकूय सोदतां की रामायण तुमी वाचात